मेरा जेह्ड़ा मेमोरेबल क्लाइंबिंग हा ओह् ट्रिप जां एडवैंचर हा ओह् हा जेल्लै नानी घर जंदे हे उत्थै इक प्हाड़ी औंदी ही ते उसी प्हाड़ी क्रास करियै भी अग्गें तवी औनी तवी क्रास करियै भी असें नानी घर पुज्जना ते मेरे लेई ते जेह्ड़ा एडवैंचर जां मेमोरोबल क्लाइंबिंग ट्रिप ओह् ही की कि'यां अस ढक्की चढ़ियै जंदे हे और उत्थुआं भी ढलना थल्लै ई भी असें तवी पार करियै अग्गें जाना ते जेह्ड़ा तवी दा पानी हा ओह् बड़ा ई उछलदा हा जि'यां मतलब ओह्दे बिच बड़ा डूंह्गा पानी होंदा हा ओह् जेह्ड़ी साढ़ी प्हाड़ी होंदी ही ओह् बी तलैह्टनी होंदी ही ते अस नानी घर कदें कबार जंदे हे ए़डवैंचर इक टाइप दा जंदे जंदे ई एडवैंचर होई जंदा हा कपड़े फट्टी जाने उत्थै गोड्डे असें घसाई ओड़ने चप्पलां टुट्टी जानियां ते असें ई बड़ा लगदा हा कि की डर लगदा हा ओह्दे कन्नै कन्नै केह् हा नाला हा नाला जे अगर इक बी पैर फिसलगा ते असें उप्परै दा थल्लै उप्पर पेई उप्परा दा असें थल्लै पेई जाना हा ते अस जिसलै ड चलदे हे असें बड़ा डरदे हे पर जेल्लै असें दो तिन्न बारी ओह् एडवैंचर कीता भी उत्थुआं बाद साढ़ा जेह्ड़ा डर हा ओह् बी निक क मतलब निकली ओड़ेआ अंदरै दा ते असें बड़ा मजा लेई लेई असें चलना भी ते भी जेह्ड़ी अग्गें मिगी पानी दा बड़ा फेयर हा ते में क्रास निं करी सकदी ही पर उत्थै ओह् एडवैंचर करी करी में तवी बी पार करनी जिन्ना डूंह्गा पानी हा उसी ओह्दे बिच्चा फेयर कड्ढी में उत्थै बड़ी कोशश कीती फ्ही ओह्दे बाद जेल्लै मेरे कोला फेयर कड्ढी ओड़ेआ हून ते में उत्थूं असानी कन्नै चली जन्नी आं पर ओह् जेह्ड़ा एडवैंचर ऐ ओह् मेरा मेमोरेबल ऐ अज्ज दे टाइम बीच ते उत्थै पुल शुल बनी गेदे ओह् एडवैंचर लैन दा कोई मजा रेहा ई निं पर जेल्लै अस जंदे हे ओह् मेरा मेमोरोबल एडवैंचर हा